धान में मई बीच मई में बहुत बीआ डालते हैं जुलाई तक बीआ तैयार होता है एक जुलाई दो जुलाई जुलाई तक बीआ तैयार हो जाता है तो उसमें धान की रोपाई करते हैं धान रोपने से पहले बीआ जो होता है उसमें कीटनाशक दवा पड़ती है कीटनाशक दवा को डालते हैं तब बीआ डलता है वह अच्छे से वह पड़ जाता है तो उसमें वह बीआ की रोपाई करते हैं बी बीआ रोपने के लिए कुछ घर पर माता बहन भाई पिताजी होते हैं लोग बीआ को उखाड़ते हैं और रोपते हैं बीआ रोपने के लिए सबसे पहले यह सब बारिश से बचना होता है धान रोपते समय बारिश से बचना होता है बारिश जब होती है तो धान नहीं रोपते हैं बारिश बीत जाने के बाद जब मशीन से चलाकर धान रोपते हैं और गेहूँ गेहूँ को बोने के लिए हम गेहूँ को बोने के लिए हम नवम्बर में बोते हैं उसमें भी दवा छिड़कते हैं दवा छिड़कने के लिए हम मशीन का प्रयोग करते हैं जैसे मशीन में पानी डालते हैं दो लीटर चार लीटर पानी डालकर टन्की में उसमें दवा डालते हैं दवा डालकर घोल लेते हैं घोलकर फिर टन्की को पूरा फुल कर देते हैं फुल करने के बाद उसमें दवा मशीन कोई बैटरी वाली होती है तो बैटरी वाली जो मशीन होती है दवा की तो उसको छिड़कते हैं बटन दबा देते हैं और फुहारा देने लगती है मशीन उसको छिड़काव करते हैं और मशीन नहीं रहती है तो अपने हाथ से प्रेशर दबाकर छिड़काव करते हैं जिसको लोग देहात में मशीन मशीन मशीन चला चलाते हैं तो उसको छिड़कते हैं और धान गेहूँ दोनों फ़सल ऐसे होती है और उसमें गरमी के समय में ककड़ी खीरा नाशपाती गाजर यह सब भी बो लेते हैं इसमें छिड़काव करते हैं छिड़काव करने के लिए अपने को भी ज़्यादा नहीं बढ़नी पड़ती है उसमें ज़हर भी डालना होता है ज़हर को बचाते हैं ज़हर बचाने के लिए बहुत कपड़ों का बहुत